मां हिकु किताबु आहे जंहिजो नालो आहे टू स्टेट्स जेको चेतन भॻत जे द्वारा लिख्यो वयो आहे चेतन भॻत हिन जो राइटर आहे लेखक आहे त हुन जो जेको टू स्टेट्स बुक आहे हुओ मां पहले पढ़ी चुकी आहियां जाम भेरा पढ़ी चुकी आहियां ऐं हुन खां पोइ जॾीं मां हिन खे पढ़ी करे कम्पलीट करे चुकी हुवमि हुन खां पोइ हिन ते मूवी बि आई ऐं हिन जी मूवी जेका मां ॾिठी त उहो मूखें थोड़ी उन में जेको लिख्यो वियो आहे उन खां थोड़ी अलॻ लॻी पर सुठी आहे इंटरेस्टिंग आहे ऐं इन जो जेको लेखन आहे इन जो जेको हुन चेतन भॻत लिख्यो आहे उहो जाम लैंग्वेज जेका आहे न उहा जाम सिंपल ऐं सुठी यूज़ कई आहे इन करे इहो बुक जाम इंटरेस्टिंग आहे